हलो जय झूलेलाल साईं छा हाल आहे मस्तु साईं साईं इहो बुधायो कीअं यादि कयो अथव तव्हां खे केॾांहुं केॾांहुं वञिणो अथव मुंहिंजी आहे लोनावला वेंदी माथेरान वेंदी महाबलेश्वर वेंदी हा

हा त लोनावला साईं कढी सुभाणे सुभाणे वेंदाव की न कॾहिं वेंदा ॾींहुं ॾींहुं कहिड़ो वञिणो अथव ॾींहुं मुंहिंजी त शायद रोज़ु गाड़ियूं वेंदियूं आहिनि छंछरु आर्तवारु ॿ ॾींहं वञिणो आहे त साईं चार हज़ार रुपया पैकिट जो अमाउंट अथव ऐं हुनमें बस तव्हां खे सतिरहं सौ वठंदी त सुबुह जो नाश्तो कराईंदी विच रस्ते ते ऐं हुते होटल में तव्हां जो चेक इन कराईंदी पहिरियें ॾींहं ते हुन खां पोइ मंझंदि जो आराम कराए रोटी पाणी खराईंदी पोइ शाम जो नारायणी धाम घुमाईंदी ऐं वरी राति जो रोटी होटल में ॿिए ॾींहं ते सुबुह वरी आहे नारायणी धाम हिकु दफ़ो ॿियो टाइगर पोइंट वठी हलंदी हुते नाश्तो कराईंदी ऐं उशी डैम वठी हलंदी पोइ हुते मंझंदि जी रोटी ऐं शाम जी शाम जो नाश्तो बस में ऐं वापसि घरु वठी ईंदी ट्रेकिंग लाइ फाईन्ड एक्स्ट्रा अथव उहो छोजो बस में हूंदा बस में जो विलिंग मतिलबु समुझो जंहिंजी जंहिंजी दिलि हूंदी कि असां खे वञिणो आहे असांखे समुझो तव्हां बस में चालीह ॼणा आहियो ट्रे वीह ॼणनि जी विल आहे कि वञिणो आहे त पोइ हिकु जणो असां मां तव्हां खे ट्रेकिंग ते वठी हलंदो बुशी डेम न साईं बराबरि अथव हुते तव्हां खे पाणी ॾींदो ऐं जूस ॾींदो हिकु दफ़ो हुन खां पोइ मोमबती तव्हांखे ट्रेकिंग पोइंट ते था पहुचंदो चांहि नाश्तो तव्हां खे अलॻि सां बि कराईंदव हुन में ई समुझो जो तव्हां ॾह पंद्रहं ॼणा वीह ॼणा जेतिरा थींदा समुझो हाणे ॾह हिकु हिकु मिसाल ॾह ॼणा था थियनि त तव्हां ॾहंनि खे हुते मथे नाश्तो बि कराईंदव जो तव्हां खे वठी हलंदव हीअं

हा हा हा हा त हिनजी ठीकु आहे न साईं ग्रुप ठाहे थो छॾियांव हुन में तव्हां खे इहो ऐड थो करे छडियां पोइ तव्हां असां जो तव्हां वठी हलण वारो आहे हुन जी फ़ोन ईंदी त हुन सां सभु कन्फर्म करे छॾिजो हिकु दफ़ो पंज हज़ार आहे साईं साॾी पंज हज़ार चयोमांव जो पंज हज़ार अथव पंज हज़ार सभिनि मिलाए करे ऐं पंज सौ रुपया जो ट्रेकिंग आहे अलॻि सां हीअं हा हा थ्री स्टार होटल अथव साईं हा हा हा साईं हा